हमारी संस्कृति में मुख मुख्य व्यवसाय पूजन पाठ करना है ब्राह्मण समाज का यह मुख्य व्यवसाय भगवान जी की पूजा घर घर जाकर करना व मंदिरों में यजमान पूजन कराते हैं वह है परंतु अब ब्राह्मण समाज के युवक इसको करने से कतराते हैं क्योंकि अब इस समय समय नए एजुकेशन की माँग बढ़ रही है नए एजुकेशन के तहस चलते लोग उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसकी माँग भी ज़्यादा होती जा रही है इस पढ़ाई को करके सभी जॉब करते हैं जिससे उनकी पुछ ज़्यादा होती है उनका सम्मान ज़्यादा होता है शादी विवाहों में भी सभी जॉब की ही माँग रखते हैं इसीलिए ब्राह्मण समाज के युवक अपनी संस्कृति को छोड़ कर नए एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और अपनी संस्कृति के व्यवसाय को ही छोड़ रहे हैं